وعلیکم السلام بولیے جی ہاں مچھلیاں بہت طرح سے مچھلی ہے سپول ضلع کا سب سے فیمس مچھلی رہیو ہے اور اس کے بعد کامن ہے تر بعد یہ ہے بچوا ہے رہیع کا پڑے گا تین سو روپیے

نہیں نہیں تین سے وہ ہوگا فارمنگ میرا دیسی ہے سب سے اچھاسپول ضلع کا سب سے اچھا مچھلی بہت ہوگا تو دو سو اسی لگے گا اس سے کم نہیں ہو پائے گا نہیں بچوا جو بولے ہیں وہ ڈھائی سو روپے کلو ہے

اور کمن جو ہے وہ چھ سو روپیہ کلو تازہ ایک نمبر ہے سپول ضلع کا تو بولیے کون سا چاہیے پارٹی کے لیے تو صحیح تو بول رہے ہیں ریٹ بڑھیا کوالٹی کا ہے نا ہاں تو بولیے تین سو تو بول رہے ہیں تین سو بہت ہوگا بول رہے ہیں سو دو سو اسی لگا دیں گے نہیں نہیں دو سو نہیں ہو پائے گا نہیں بولے نا دو سو اسی لگے گا لاسٹ چونکہ ایک نمبر ہے سپول ضلع کا ایک نمبر مچھلی ہے وہ تو ابھی نہیں ہے رانا آ پائے گا بولیے کون سا دے دیں گے